हांगा गोंयान खूब सारे सुपस्टिशन्स म्हणटात पळय ते आसा कितें तें म्हणजे एक आमी हांगा गोंयान झाडू जें घरान मारतात ते सांज जाली उपरांत म्हटल्यार अराउंड स ते आठ ह्या टायमान आमी ते मारनात बिकॉज आम अशें म्हणटा की त्या टायमान लक्ष्मी घरान येता सो तेन्ना कचरो मारप ना कचरो घरांतल्यान भायर घालप नासता अशें सो सान्न मारप नासता सांचे अशे ह्या टायमार मागीर नाकटां जीं आसता तीं राती काप कापप ना शेनवारा कापप ना मागीर केंस कापप ना शेनवारा मागीर मंगळवारा आमी चलता जाल्यार मुखांतल्यान काळी काळें माजर अशें सरलें गेलें मुखारांतल्यान पास जालें जाल्यार त्या रस्त्यांतल्यान वचप ना मुखार सरप ना फाटीं येवप मागीर हें किदें म्हणटा तें सपोज आमकां एक कावळे कशे कावळे ओरडपाक लागले बीन काव काव मागीर आमी ते बाबा कोण तरी आमच्या घरान येता म्हणून हो एक आसा मागीर द्रुश्ट काडप ही एक परत एक सुपस्टिशस आसा म्हणजे अशें कोणाची नजर लागली म्हणून हो बरो ना जालो मागीर मीठ घेवप आनी तितून मस्टर्ड सिड्स मोहरी आसता ती घालप आनी अशे एंटी क्लॉक वायज आनी क्लॉकवायज ते फिरप आनी मागीर थू थू करून सलायवान स्पीट करून तें उडप ही एक आसा मागीर तुमी जे काम करता थंय म्हणजे तुमचे स्वताचो बिजनस बीन आसला थंय एक उदकान ग्लासाचो ट्रांसपरंट ग्लासान उदकान उदक व्हरप आनी तितून लिंबू घालप आनी तो फ्लोट जावपाक जाय इफ तो लिंबू एका दिसान बीन फ्लो सिंक जालो नाल्यार खराब जालो मागीर किदें करी लागला तुज्या तो एक आसा असो डिफरंट टायप ऑफ स्विचुएशन आसा